आंनि देरसिन जाफुंसार खामानिया जाबाय बिदिनो न'खराव थानानै बिदिनो बिमा बिफाफोरखौ नायनाय लोमजानाय साजानाय ओरै ओरै लांनाय आरो आंथ' दा न'खराव आंनो देरसिन जानानै दं बयनिख्रुइबो न'खरनि माखासे बिबानखौ आं लानांगौ जाहैयो बेवहाय आंहा बिदा फंबायफोर दङ बिनानावफोर दङ आरो फंबायफोरनि फिसाफोर दङ बिसोरखौनो आं लानानै गोसोआव गोजोन मोनो दुगाबो मोनो आरो बिसिनि फरायनाय लिरनायफोर सोलोंनायफोरखौ लानानैनो आं मोजां मोनो गोसोआव गोजोन मोनो देरगानाय मोनो आरो आं जे बिमा बिफाखौ नायनानै ओजों जानाय समाव डाक्टार एरि होसोनाय लांनाय लोमजानाय साजानाय बेफोरखौनो आं सहाय खालामनो हानानै गोजोन मोनो माखासे खामानियाव जायिफोरखौ दिन्थिनायफोरखौ मानिनाय हिसाबै मोजां मोनो जेरैबादि मावनांगौ बेफोरबादि मावलांनायखाय आं मोजां मोनो बयबो मोजाङै मोजां मानिलायनाय थासारिखौ न'खराव सुख सान्थि मोनो आरो आं बेखौनो लानानै आङो गोसोआव जोबोद देरगानाय मोनो जासिगोन